जय झूलेलाल

हा हा मां बि पहुतमि बसि ॾिसो गेट वटि आहियां मां बि हा हा जी जी जी जी हलो हलो

हॉल त ॾाढो नंढो तो लॻे पियो

ऐं रंधिणो बि मतिलब मूंखे ठीकु ई तो लॻे पियो नंढो ई तो लॻे पियो ऐं दरी बि ॾाढी नंढी आहे थोरो इहो आहे हा इहो मां ॾिठो सॼो हाणे बालकनियूं बि ईअं मतिलबु अंदर इ आहिनि न सफा बालकनी मतिलबु आहे ई न हा सॼी ग्रिल लॻियलु आहे हुनमें ॾाढो मूंखे ॾाढो इहो सोढ़ो सोढ़ो थो लॻे पियो ऐं हिकु त ॿिए माड़े ते आहे त मूंखे पहिरियां वारो घर बि मुंहिंजो ईअं ई आहे त हुते बि ईअं आहे हवा ॾाढी न आहे ऐं इहो बि मूंखे ईअं ई थो लॻे पियो ठीकु आहे अच्छा

हा हितां त हवादार लॻे थो थोरो ॾिसणु थो अचे सभु कुझु

हा हा त हिन जो अघु अच्छा

त पोइ मूंखे जॾहिं हुननि खे ॾेखारिणो हुजे त पोइ मां हुननि खे हाणे मूंखे चाबी मिलंदी ठीकु आहे हा हा त मां कॾहिं बि कॾहिं बि अची थी सघां न हिन में टाईम वग़ैरह जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल